हेलो हम बलभद्रपुर लेहेरियासरायसँ बजैत छी हमरा लगेमे अछि हल्दीराम हल्दीरामसँ अहाँ राजकचौड़ी नाश्ता लेल आओर मेन कोर्समे पनीर मसाला मिक्स वेज आओर भात दालि से पठा दिअ आ मिठाइमे रसमालाई आओर काजू बर्फी आओर आइस्क्रीम से हमरा पठा दिअ हमर एहिठाम